नृत्य की भारतीय कला ऐसी कला है जो की ख़त्म होती जा रही है जिन्हें संरक्षित करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है क्योंकि अगर पहले के मुकाबले देखा जाए तो हमारे सांस्कृतिक नृत्य और भारतीय नृत्य जैसे कथक घूमर यह सभी तरीके के जो नृत्य हैं पहले के मुकाबले अब उतने ज़्यादा नहीं हैं लोग इन्हें सीखना पसंद नहीं करते हैं व लोगों को यह नृत्य के बारे में पता भी नहीं हैं लोग आज कल के नृत्य ज़्यादा सीखना पसंद करते हैं तो इन्हीं नृत्यों की शैलियों को कला शैलियों को संरक्षित करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है